हेलो क्या मेरी बात देव रेस्टोरेंट से हो रही है भैया मैं यह जानना चाह रही थी कि आपके आज के जो व्यंजन हैं उसमें नया क्या है कुछ नया व्यंजन आपने अभी आज के उसमें बनाया है जो की आप भिजवा सकते हैं जी आपका जो रेस्टोरेंट है उसमें कुछ नया आजमाना चाहती हूँ मैं क्योंकि पुराना खाया हुए तो काफी समय हो गया है तो मैं चाहती थी की कुछ नया मुझे ऐसा पता चले जो की आप लोगों ने नया बनाया हो या मुझे ऐप में कुछ पता चल जाए ऑर्डर करने के लिए जी उस खाने को में ऑर्डर करना चाह रही थी इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती थी की कुछ ऐसा नया आपने बनाया है कुछ विशेष जो की खाने को मिल सके जिसमें की कुछ नया हो कोई नई डिश आपने बनाई हो इस तरीके का कुछ मिल सकता है क्या जी जी जो प्रसिद्ध व्यंजन है न आपके यहाँ का वह आप मुझे बता दीजिए अच्छा कड़ाही पनीर आपके यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है ठीक है तो इसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ सीधा सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ उससे ही मेरा अच्छा ऑर्डर हो जाएगा तो आप भिजवा दीजिएगा जी धन्यवाद